हम अपने बचपन में सतोलिया गेम खेलते थे बह बहुत ही अच्छा खेल हुआ करता था उस खेल में सात पत्थर के छोटे टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे और एक कपड़े की बॉल हुआ करती थी हम उस बॉल की कपड़ों को उस टुकड़ों में मारा करते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे इसका कोई नियम नहीं हुआ करता था हम कितने भी बच्चे इसमें खेलने आ जाते थे और हम इस खेल को खेलने में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते थे हमें ये खेल बहुत ही अच्छे से आता है हमें आज भी अपना बचपन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मन करता है कि वापस अपने बचपन में चले जाएं वो बचपन बहुत अच्छा हुआ करता था जहाँ हमारी कॉलोनी में सब छोटे छोटे बच्चे मिल जाते थे सत्रह अठरह बच्चे हो जाते थे पर आज के बचपन में और पुराने बचपन में बहुत फ़र्क है आज के बचपन में बच्चे खेलना पसंद ही नहीं करते हैं उनके पास फ़ोन हुआ करता है तो हमें पुराना बचपन ही अपना बहुत ज़्यादा याद आता है और सतोलिया खेल तो बहुत ही ज़्यादा याद आथा है वो सतोलिया खेल जब हम एक दूसरे के पीछे भागा करते थे बॉल को लेकर और फिर उनको मारा करते थे वो गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था हमें आज भी बो बहुत याद आता है